स्मार्ट फोन म्हज्या जिवनांत येलेल्याक म्हजी खूबशीं कामां बरीं जाल्यात पळोवंक गेल्यार स्मार्टफोनान जशे फिचर्स आसा पळय तशे खूब आसात फीचर्स ती पळोवंक गेल्यार खूबशीं कामां आमची सोंपीं करून उडयता स्मार्टफोन आसल्या कारणान आमकां जर कोणाकूय मेल धाडूंक जाय वा कोणाकूय मॅसेज धाडूंक जायी जाल्यार स्मार्टफोना थ्रू आमी धाडूंक शकतात पयलींच्या काळांत कितें जातालें एक तर लॅटर धाडूंक जाय जाल्यार आठ दीस वयताले आतां स्मार्टफोन स्मार्टफोन आसल्या कारणान ते आमी आतां विदिन सेकंद धाडूंक शकता तशेंच आमकां रिप्लाय सुद्दां रोखडोच गावता जशी एप्स येल्यात स्मार्ट फोनान घालपाची तशी तशी एप्स इन्सटॉल केली की ना तुका कितलेशेच उपयोगी जाता जितके तुका काम करूंक जाय त्या प्रमाणे तुका ऍप्स इंनस्टॉल करूंक जाय स्मार्टफोनान कॅलक्यूलेशन कॅलक्यूलेशन तूं सांगूक गेल्यार कॅल्कुलेटराची गरज ना लॅपटॉपाची गरज ना स्मार्ट फोन आसल्या कारणान तुजे कॅलक्यूलेशन रोखडेच जाता फोटोज तूं खंयसरूय गेलो जाल्यार फोटोज तूं क्लिक कर आनी स्मार्टफोनांत सेव कर आजूच न्ही फाल्यां न्ही तुका वर्सभर दोन वर्सां धा वर्सां सुद्दां त्या फोटवाक पळोवंक गावता स्मार्टफोनान सेव करून तशेंच केन्नाय कितें तुका याद करूंक जायी जाल्यार ती स्मार्टफोनान सेव कर तुका तो अलार्म वाजोवन दाखयतलो केन्ना कितें तुजी ऍक्टीवीटी आनी केन्ना खंय वचूंक जावो बी जाल्यार तशेंच आनीक कितें तूं कामार गेलो कामा वयलें तुजें काम सोंपें करता तशेंच तूं शिक्षणांत गेलो जाल्यार शिक्षणांत तुका मदत करता तुका कितें सर्च करूंक जावो जाल्यार तुका सर्च करूं येता तुका खंय वाट चुकलो जाल्यार गाडयेन बसून तुजी वाट गूगल मॅप युज करून स्मार्टफोना थ्रू वचूंक येता तशेच खूबशे स्मार्टफोन आसल्या कारणान तुजी कामां सोंपी जातात पळोवंक गेल्यार स्मार्टफोन आसल्या कारणान जिवन सारके सगळ्यांचें सोंपें जाल्लेलें आसा पुणी इतले स्मार्टफोनांत लोक गुथलेले आसा की स्मार्टफोना शिवाय लोकांक रावूंक जायना स्मार्टफोन म्हटल्यार आतां सगळ्यांचें जिवनूच कशें जाला